पराने टैम च केह् होंदा हा राजे महाराजें दे टैम बिच के रसोई दे भांडे जेह्के मिट्टियै नै गै मांजने मिट्टी लानी पैहलें पानियै नै सेड़ी लैनी भांडे मांजने शैल मांजो उबल्ली गे जेल्लै फ्ही सुक्की मिट्टी लानी मिट्टियै कन्नै गै गोलने ब्याह कारज होऐ तां बी मिट्टियै कन्नै गै गोलने साबन सूबन उस्सलै ऐ थे ने ते पैसा के नेहा गरीबी ही गरीबी हालत बड़ी ही ते मिट्टिये कन्नै मांजदे हे स्हाड़े मां प्यो दे टैम बिच्च सुआही कन्नै मांजदे हे सुआही कन्नै गै भांडा मांझना रसोई दे भांडे जिन्ने सब सुआही कन्नेै गै मांजने ते ब्याह कारजें च बी सुआही मांजदे हे सगले टप उसलै सगले गै होंदे हे ज्यादा सगलें गी गै सुआह् गै लानी और सुआही दा गै ल्हेरा देना रसोई दे भांडें गी बी सुहाही दा ल्हेरा देना मेरी उम्र इसलै पैंठ साल होआ दी ऐ असें साढ़े टैम च सोआहगै लांदे हे साबन कुत्थूं लाना हा गरीबी बड़ी ही ते सोआह गै लांदे हे अज्ज टैम आई गेआ अज्ज कल्ल साबन बड़े बड़ी कंपनी दे चली पेदे उंदे च पता नी केह् केह् पेदा पता नी केह् कैमिकल ऐ केह् असेंगी पता होड़ा ते निरमें कन्नै मांजदे कुतै ब्याह कारज होंदा निरमें कन्नै भांडे मांजा दे कुतै रूट्टी खन्ने अस ओह्दा सुआद कुतै निरमें दा आई जंदा ओह् की औंदा के कुतै निरमा रेही जंदा ते स्हाढ़ा ख्याल इयै के अज्ज बी सोआही कन्नै मांजन ते शैल ऐ अगर सुआह बेिंद हारी रेही बी हा ओह्दे सुआद नी आंदा ऐ बक्खरा सुआद नी आंदा ऐ शैल के रूट्टी दा सुआद शैल हुंदा ओह् ते अज्ज बधी बधी चली पेदे अज्ज स्हाड़े टैम च केह् ऐ सुआह् गै ही ते अज्ज बी अऊं एह् सोचना के सोआह् कन्नै गै भांडे मांजन ओह् शैल ऐ

ते पराना टैम एह् हा था के अज्ज टैम होर आई गेदा अज्ज कल्ल साबन चली पेदे कैमिकल पता नी केह् केह् पाए दा बिच पता नी केह् केह् ऐ ओह्दे च असेंगी नुक्सान गै ओह्दे फायदा नी ऐ सोआही कन्नै मांजने दा असें ज्यादा फायदा ते अज्ज अस समझने अज्ज कल्ल लेरा भांडें गी देना ओह् बी सोआही दा गै देन अज्ज बी सोआही दा गे ल्हेरा देन सोआही कन्नै गै मांजन भांडे ते ओह् शैल ऐ ओह्दा फायदा ऐ और साबने कन्नै फायदा नी ऐ असेंगी कोई बी